आरो मीटके साथ रोटी चावल ई सब जे भेलै अपनेके होटलमे खाली मीटे अपनेके होटलमे खाली मीटे मिलै हइ कए बजेसॅं कए बजे तक खोलै छियै ओत्त ओत्त बैठै उठैके व्यवस्था आर छै ने दस दस अदमी अयबै दस अदमी अयबै दू सए बीस सऽ कम नहि होइ सकै छै दू सए बीस सऽ कम नहि होइ सकै छै बगल बला तऽ एक सए अस्सिये दै छै ने नहि बगलमे देखलियै र तऽ वएह कहलियै रऽ

हॅं

कम सम नहि होतै